सही रहतै किएकी छियै गाँवकऽ तऽ हम बोलैत छियै मैथिलीभाषा आ की कहैत छिकै बच्चा हिन्दी भाषा बोलतै तऽ ओ अच्छा नहि लगै छै ओहि बजह से जैसन देश ओइसन भेष करै लए पड़ैत छै हँ सब भाषाके जनकारी लै के जरूरी छिकै बढ़तै जैसे जैसे ओ छोटा रहतै तऽ ओ अगर मैथिली से बात करैके चाही सिखबैके चाही

अब गाँवके भाषा चीज छोड़िके एकाएक हम ओकरा अङ्ग्रेजी चाहे हिन्दी सिखबै लगियै तब तऽ गाँव कऽ भाषा मैथिली भाषा सिखनाइ मुश्किल भए जेतै किएकी ओकर दिमागमे ओहए सब बेसी घुसल रहतै अगर पढ़ए लिखे लगलै तब ओकरबाद अपने सब सीख देतै मैथिली भाषा पहिले सिखतै ओकरबाद पढ़तै लिखतै

तहिके लिए गाँव ग यहाँ कऽ यहाँ कऽ सब लगैत छै जे जेना मैथिली बोलैत छियै ओनाही बच्चो अपना बोलै हमरा इहए लगैत छिकै ई किएकी मै मैथिली भाषा सिखबैके बहुत जरूरी छिकै बच्चाके आगाँ चलिके जल्दी सीख नहि पाबैत छिकै ओहि चलते अपना मैथिली भषामे जोर डालैत छियै जे सीख जाएत पहिले